ایسی بہت سی بیرونی سرگرمیاں ہیں جو مجھے بہت پسند ہے جس سے میں لطف اندوز ہوتی ہوں جیسے کہ مجھے صبح باہر جا کر رننگ کرنا بہت پسند ہے جس میں ہم سب فیملی کے ممبر ساتھ میں جاتے ہیں رننگ کرنے پارک میں وہاں ہم کافی ساری ایکٹیوٹی کرتے ہیں جیسے بہت زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے اور ہم سب بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہیں اور مجھے بہت مزہ آتا ہے